नमस्ते हाँ क्या लेना है मैं हमारे आगरा की सबसे मशहूर दुकान है कंप्यूटर सिस्टम बहुत बहुत बहौत पुरानी दुकान है हमारी पुश्तैनी दुकान है आपको जो मोबाइल चाहिए यहाँ सब है लावा है समसंग है इंफि इंफिनिक्स है और नोकिया है मतलब ओप्पो है फाइव जी फोर जी थ्री जी और इसको क्या कहते हैं कि टैडसम सभी प्रकार के मोबाइलें हैं आपको जो लेना है वह बताइए ठीक है हमारे पास मोबाइल यह इसका रेट भी है ट्वेंटी फाइव हज़ार थाउज़ंट पच्चीस हज़ार पच्चीस हज़ार है तो आप मोबाइल भी तो फाइव जी ले रही हैं मोबाइल तो देखिए आप एकदम अभी यह मोबाइल किसी ने खरीदी नहीं है पहली ऐसी ग्राहक हैं आप जो कि यह मोबाइल माँग रही हैं यह इसका रेट यह फिक्स है इतने में ये मोबाइल मिलेगी इससे न कम न ज़्यादा आपको अगर लेना हो तो लीजिए और नहीं तो भाई यहाँ बहुत ग्राहक आते हैं और दूसरा मोबाइल ले लीजिए हमारे दुकान में तो बहुत सारे मोबाइलें हैं कुछ छूट नहीं है इसमें छूट है ही नहीं आप बताइए क्या सेवा है हमारे लिए वह भाई हमसे पत्ता सा बता रहे हैं हाँ हाँ लोन पर ले सकती हैं आप आधार कार्ड लेकर आना पड़ेगा आपको वह बैंक का पासबुक लेकर आना पड़ेगा एक चेक भी आठ हज़ार जमा करना पड़ेगा स्टार्टिंग में अब वह आठ हज़ार लगेगा अब इतना लम्बा रेट है मोबाइल का तो आठ हज़ार कुछ नहीं है पैंतीस परसेंट लगता है ब्याज ठीक है मिल जाएगा आपको